हम गाँव में रहते हैं जब हमारी लड़की शादी लायक हो जाती है तो हम आस पड़ोस गाँव के लोगों को रिश्तेदारों को लोगों को सूचित करते हैं कि हमको शादी करना है तो गाँव के रिश्तेदार लोग हमको बताते हैं कि यहाँ यहाँ इस गाँव में लड़का है उस गाँव में लड़का है वहाँ हम जाते हैं उन लोगों के साथ लड़का देखते हैं लड़का देखने के बाद लड़का पसंद रहता है जब तो फिर उसके बाद लड़के की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं कहाँ तक लड़का पढ़ा है कहाँ तक नहीं पढ़ा है इसके बाद लड़के के परिवार वालों को देखते हैं उनके माता पिता क्या करते हैं और बाकी सदस्य क्या करते हैं कहाँ पर रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं सारी उनकी सूच सूचनाएँ दिया जाता है इसके बाद तब जब जो हमा घर द्वार परिवार पूरा सब समझ में आ जाता है तब शादी की बातचीत चलने लगती है इसके बाद फिर शादी का डेट रखा जाता है कि किस दिन आप हमारे यहाँ आएँगे फिर जब हमारे आएँगे तो फिर वो लोग यहाँ पर देखते हैं घर द्वार हमारा भी कैसा है कैसा नहीं है इसके बाद उन लोग को जब पसंद आ जाता है हमारा घर द्वार और ह हमको उनके घर द्वार पसंद आता है पूरे परिवार का ताल मेल समझ में आ जाता है तब हम शादी के के आगे के बारे में बातचीत करते हैं कि शादी में क्या लेना है क्या देना है कैसा करना है सारी बातें करते हैं बैठकर के फिर वो लोग बताते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करना है वैसा करना है तब हम उ अगर हम देने लायक रहते हैं तो उनकी बातों को हम समझते हैं कि ये यहाँ तक हम दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे तब इसके बाद जब हम देने लायक होते हैं तो हाँ कर लेते हैं नहीं देने लायक रहते तो फिर ना कर देते हैं अगर देने लायक रहेंगे तो हाँ कर लेंगे फिर इसके बाद जब हम देने में तैयार हो जाएँगे तो फिर आगे की बातचीत चलेगी वो लोग आएँगे फिर यहाँ सारी व्यवस्थाएँ का डेट रखेंगे किस दिन आपको आना है किस दिन हमको आना है तो हम डेट रखेंगे फलां तारीख को हम आपके घर आएँगे आपके लड़के के ओथा में तिलक में छकौआ में जैसा भी करना है आपको या हमको करना है सारी व्यवस्थाएँ करके फिर इसके बाद आएँगे वो लोग तो फिर खान पीन की तैयारियाँ करेंगे आपको क्या कैसे खाएँगे क्या क्या खाएँगे क्या क्या खिलाना है क्या क्या नहीं खिलाना है कैसे खान पीन रखना है एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे इसके बाद व्यवहार के साथ साथ में फिर

सबसे फिर बातचीत होगी कितने बाराती आएँगे कैसे क्या करेंगे आँय हम इतना बाराती लेकर आएँगे और आपको कैसा करना है कैसा नहीं करना है इसके बारे में फिर बातचीत होती है दोनों पार्टी में बातचीत होने के बाद में फिर शादी की डेट तारीख रखने के बाद में वो अपने घर जाएँगे हम अपने घर जाएंगे वो अपनी शादी की तैयारियाँ वो अपना करेंगे हम अपना यहाँ सारी व्यवस्थाएँ बनाएँगे शादी के बारे में फिर इसके बाद सारी चीजें हम व्यवस्था करके फिर इसके बाद डी जे ज जैसा प्रोग्राम हमको ले जाना है या करना है सारी व्यवस्थाएँ करके फिर इसके बाद दो तीन महीने का समय लिया जाता है शादी का डेट रखने के बाद में समय लेने के बाद में सब अपनी अपनी तैयारियाँ में जुट जाते हैं लड़का वाला अपनी तैयारी में लड़की वाला अपनी तैयारी में जुट करके अपनी सारी व्यवस्थाएँ कपड़ा होना बनवाना क्या करना क्या नहीं लेना देना है सभी लेकिन लेने देने में जुटे रहते हैं जब इसके बाद शादी का डेट करीब आ जाता है तो इसके बाद तब उसमें एक तिलक का प्रोग्राम दो चार दिन के पहले रखा जाता है उसमें उनके हित नात रिश्तेदार और हमारे गाँव के पड़ोस के लोग हित नात इकट्ठा होकर आएँगे और जाएँगे तो उसमें सारी व्यवस्थाएँ करके इसके बाद तब हम बारात की तैयारी करेंगे जिस दिन हम बारात या लेकर जाएँगे या लड़की की लड़का हो या लड़की की शादी या लड़का वाला हमारे यहाँ आएगा या लड़की वाला उनके यहाँ जाएगा उसमें सारी व्यवस्थाएँ करके इसके बाद शादी की तैयारी किया जाता है इसके बाद जो भी हमारे रिश्तेदारों और मेहमान आते हैं उनको खान पीन में कोई कमी नहीं आना चाहिए हम उसको देख भाल में जुड़े रहते हैं कहीं से कोई शिकायत या कोई किसी को तकलीफ न हो शादी में रहने के बैठने के खाने पीने में कोई चीज की कमी न पड़े उन लोग को इसको हम पूछते रहते हैं इसके बाद सारी स सारी रात भर शादी का ब्याह किया जाता है लड़की वाला लड़के वाला दोनों मंडप में बैठ करके चार पाँच घंटे रात में शादियाँ होती हैं शादियाँ होने के होती हैं उ शादी होने के बाद में फिर सुबह फिर होता है सब इसके बाद अपनी चाय पानी नाश्ता किया किया जाता है या कराया जाता है कराने के बाद में तब इसके बाद लड़की की बिदाई और सब लोग तैयारियाँ शुरू कर देते हैं बिदाई करने के बाद में जब लड़का वाला अपने घर के लिए रवाना हो जाता है फिर लड़की वाला अपने घर पर सारी व्यवस्थाएँ को देखते हुए तब उसको थोड़ा संतुष्टि या सब चीज समझ में आता है कि हम कहाँ स से कहाँ तक क्या क्या किए उनके खान पीन में कोई कमी तो नहीं किया और लड़का वाला भी सोचता है हम लोग को अच्छी व्यवस्था वो लोग दिया इसी सब देखते हुए वो अपने घर लड़की की बिदाई हो जाती है लड़की अपने ससुराल चली जाती है इसके बाद सारे मेहमान हमारे जो है यहाँ पर घर पर उनको देखभाल करने के अनुसार फिर लड़के सारे जितने मेहमान होते हैं अपने अपने घर फिर चले जाते हैं घर जाने के बाद में सब अपने मन में स रखते हैं कि हम शादी बहुत अच्छे से धूम धाम से किया गया और कोई कहीं चीज की शिकायत नहीं आई ये सब देखने के अनुसार से अनुभव होता है कि एक आदमी दूसरे पर किसी क का कभी कोई तकलीफ नहीं होगा सबका शादी विवाह सबका धूम धाम से मनाया जाएगा यही सब करते हुए मतलब शादी धूम धाम से हो जाती है और लड़की जब ससुराल आती है तो वहाँ के लोग बहुत खुशी उमंग नाच गाने के साथ में अपने बहू के साथ सब चीज उनको संपन्न रखते हैं की बहु बहुत अच्छी हमको मिली है या हम जैसे बहू को लाते हैं हम उनको अच्छे ढंग से अपने परिवार में रखते हैं उनको अपने यहाँ अपने परिवार के साथ में अपने व्यवहार के साथ में रखते हैं की ऐसा ऐसा रहना है ऐसा चलना है ऐसा काम करना है यही सब करते हुए तो लड़की अप यहाँ पर जो है हमारे यहाँ वो सीख जाती है अपने माँ के घर से ससुराल में आकर वो सारी व्यवस्थाएँ यहाँ सीख जाती है यही सब शादी का ब्याह का सब किया जाता है